جی ہاں میرے خیال میں ڈرائنگ لوگوں کے لیے ایک بہت مؤثر اور فائدہ مند سرگرمی ہو سکتی ہے خاص طور پر جب ذہنی صحت کے حوالے سے جب کوئی شخص ڈرائنگ کرتا ہے تو وہ اپنے خیالات احساسات اور جذبات کو ایک تخلیقی انداز میں ظاہر کرنے کے قابل ہوتا ہے جو اندرونی سکون کا باعث بنتا ہے یہ ایک قسم کی تیرپی علاج بھی ہے جسے آرٹ تیرپی کہا جاتا ہے اور یہ دنیا بھر میں ذہنی دباؤ چینی ڈائریشن اور جذباتی مسائل کو کم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے بطور فنکار میں نے ڈرائنگ کے ذریعے کئی اہم خوبیاں کو خود میں پروان چڑھتے دیکھا ہے سب سے پہلے نظم و ضبط کیونکہ کسی بھی فن پارے کو مکمل کرنے کے لیے صبر تسلسل اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے دوسرا تنظیمی مہارتیں جیسے وقت کا صحیح استعمال اپنے خیالات کو مرحلہ وار تربیت دینا اور وسائل کو مناسب انداز میں استعمال کرنا اس کے علاوہ ڈرائنگ نے میری تخلیقی صلاحیتوں کو حد نکھارا ہے میں نے سیکھا کہ کس طرح مختلف زوایوں زنگوں اور اشکال سے ایک نیا انداز کرے